तुम्हें पता क्या मुझे ना गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी मतलब गर्मी के मौसम में मुझे बहुत मुझे बहुत पसीना आता था और बहोत ज़्यादा मेरी बॉडी हीट करती थी मुझे बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ी हो जाती हूँ बहुत पसीना आता है बहुत बॉडी हीट करती है बहुत ज़्यादा प्रॉबलम मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगने लगती है मुझे बहुत पसीना वग़ैरह आता है पर जब से मैंने ना ये एयर कंडीशनर लगाया है तब से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला है मतलब अब ना मुझे ना पसीना आता है ना मेरी बॉडी ज़्यादा हीट होती है मैं पूरा दिन अपने कमरे में एयर कंडीशन हवा लेते रहती हूँ और मुझे इतना रिलैक्स फ़ील होता है कि मतलब बहुत शांति आराम से नीन्द आ जाती है ज़्यादा गर्मी नहीं होती है पहले गर्मी में मुझे नीन्द नहीं आती थी इतना पसीना आता था इतनी बॉडी हीट करती थी और अब तो मतलब मैं बहुत आराम से बहुत चैन से आराम से चार पाँच घंटे की नीन्द ले लेती हूँ और मेरा सब को भी यही सजेस्ट करती हूँ यार कि एयर कंडीशन लगाओ अपने घरों में इतनी गर्मी है इतनी गर्मी में बॉडी इतनी हीट करती है लोगों की इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है सच है एक एयर कंडीशन लगा लोगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा एयर कंडीशनर हवा इतनी अच्छी होती है कि आप अपना रूम छोड़ कर नहीं जाना चाहोगे और

मैं गर्मी में तो नहीं पर मैं बरसात में भी इसका यूज़ करती हूँ और बरसात में भी मुझे बहुत आराम मिलता है आप पहले तो मैं बाहर घूमने चली जाती थी कहीं वन क्षेत्र में जाती थी घूमने के लिए गर्मियों में पर अब मुझे अपने रूम में ही अच्छा लगता हम अपना रूम छोड़ के ही कहीं नहीं जाती हूँ